ओ सभ जे बाजै छथिन से बाजारो जाइ छियै तऽ मैथिलीए भाषामे बाजै छियै तऽ एथियो सभ कपड़ो सभ दोकान जाइ छियै तऽ तहिना ओतौ वएह सभ मैथिलीए भाषा बाजै छै पूजा पाठ करय जाइ छनि तैयो मैथिलीए भाषा बाजै छै तऽ ई सभ बाहरो जाइ छियै तऽ घरो आरमे बात विचार करै छियै तऽ मैथिलीए भाषा से करै छियै तऽ अपना से जे बच्चो सभ से बाजै छियै तऽ बच्चो सभसॅं बच्चासभ मैथिलीए भाषा सभ बाजै छथिन तैँ